کہتے ہیں کہ صحت و تندرستی اللہ تعالیٰ کی جو ہے ایک بہت بڑی نعمت ہے اس لیے انسان کو اپنی صحت کا خیال رکھنا چاہیے لیکن اگر کسی کو نزلہ اور زکام ہو جائے تو نزلہ اور زکام کے علاج کے لیے اس میرے گاؤں میں کچھ مشہور مطلب گھریلو ٹوٹکے ہیں جیسے کہ اگر کسی کو نزلہ اور زکام ہو جائے تو یا تو اس کو کاڑھا بنا کر پلا دو یا پھر بکری کا جو بکری کی جو گوڑی ہوتی ہے اس کو پانی میں الائچی اور نمک وغیرہ وغیرہ ڈال کر اس کو جوش دو پھر اس کا جو شوربا ہوتا ہے وہ پینے سے آرام ہو جاتا ہے یا پھر آپ اگر زکام آپ کو ہو گیا ہو تو آپ اسٹیم لے لو لے لو بھاپ لے لو اور اسی طریقے جیسے اور بھی طریقے ہیں